हमारे क्षेत्र में कला बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जिसे हम लोग नवरात्र में दिवाली में ई सब त्यौहार में नियुक्त करते हैं जैसे कीर्तन हो गया भजन हो गया नृत्य हो गया लोग आते हैं बजाते हैं बजाते हैं इसी क्रम में कुछ दिन तक हम लोग चलता है ये नृत्य का कार्यक्रम लोग दूर दूर से आते हैं देखते हैं उन्हें मनोरंजन लगता है अच्छा लगता है कि यहाँ का नृत्य का एक बहुत मूल सुझाव है जहाँ लोग अपने अपने गुणों को प्रद्स्त प्रदर्शन करते हैं कि हमारे अंदर ये कला है उन्हें दिखाते हैं कि हमारे अंदर ये कला है ये गुण है ये कला भी एक सबके अंदर नहीं रहता ये नृत्य भी सबके अंदर नहीं रहता है इसे बहुत ही मेहनत करके इसे गुण प्राप्त कर करने को मिलता है हमारे क्षेत्र में लोग बहुतों अनेकों प्रकार के कला है नृत्य है जिसे हम देखे भी नहीं हैं समझ भी नहीं समझ भी नहीं पाते हैं कि ये किस किस चीज़ का नृत्य किया जाता है लेकिन हमें इसका अनुभव होता है कि ये भी एक कला है नृत्य करना भी एक कला है भजन कीर्तन मंदिरों में त्यौहार में अपने घर में पूजा पाठ में लोग आज कल नृत्य करते हैं